नमस्ते जी अस साम्बे रौह्ने आह्ले ऐं साढ़े इद्धर उद्धर सरेयां तिल बाजरा मक्क मांह् चने चौल गन्ने रुंह् इक अद्धा उ'आं लोक लाई लैंदे न ते फल्ल ते साढ़े इद्दर ब बथेरे ऐं बथेरे होंदे जि'यां कि अमरुद अम्ब निम्बू किम्ब लीची कुसा कुसा ने ते संतरे बी लाए दे होंदे ते लीची बी सीताफल बी इ'यां मढ़े मुट्टे लोकें लाए दा गै होंदा ऐ जिं'दी जेह्ड़ी डिमांड होए ना ओह् उऐ उऐ राह्ंदे मैक्सिमम तुस

ते फिर सीताफल बी इ'यां माए लाए दा गै होंदा ऐ मतलब जैदातर लोकें ना अम्ब गै लाए दे होंदे हैन एह् संतरे बी लाए दे गै होंदे किम्ब बी इद्धर लगदे जेह्ड़ा विटामिन सी दा बड़ा जैदा सोर्स ऐ ना ओह् साढ़े इद्धर बड़ा लभदा ठंड च जि'यां कि किम्ब होइया एह् साढ़ी एह् साढ़ी इद्धर डोगरे लोक खंदे जिल्लै धुप्पा चढ़ी दियां होन ना जिल्लै धुप्पां चढ़ी दियां होन ना ठंडें च ते लोक बैठियै खंदे बनांदे किम्ब बिच्च कूटदे चटनियां शटनियां पांदे फिर बनांदे किम्ब ते फिर रुंह् बी इक अद्धे घर ऐ गै लाए दा गै ते जेह्ड़े ख'ल्के लास लाक्के दे लोक ऐ उ'नें चौल बड़े राए दे चौल बड़े होंदे उद्धर ते होर केईं लीची ही माढ़े मुट्टे गर्मियें च लोक राई गै लैंदे न ते लब्भी गै जंदे न ते हून स सारें दी डिमांडां बक्खरियां बक्खरियां होंदियां सारें दी पसंद बक्खरी बक्खरी कुसा गी कोई पसंद आंदा ते ओह् राई लैंदा ते कुसा गी कोई फ्रूट पसंद आंदा ते सारें दी डिमांड न सीजन दे मताबक बक्खरियां बक्खरियां गै होंदियां न जि'यां गेहूं र्हाने दा प्रोसैस सारें दियां डिमांडां बी बक्खरियां बक्खरियां ते प्रोसैस बी बक्खरा बक्खरा भला कि'यां र्हाना जि'यां गेहूं र्हाने दा अलग बेचना उस्सी बक्खरा बक्खरा करियै हून जि'यां कि सर्दियां च चौलें दे टोडे साढ़े इद्धर बड़े मश्हूर न सर्दियें च सारे बच्चे साढ़े इद्धर लाक्के लुके दे खुश होइयै खाई लैंदे चौलें दे टोडे गर्गला दा चार साढ़े इद्धर गर्गल बी र्हांदे ओह् बी इक फल्ल च गै आंदा ऐ ते फिर एह् सारे ना इक्कै ले होंदे जि'यां गर्गल होइया होर संतरा होइया निम्बू होइया एह् इक्कै इ'यां होंदे न इक्कै परी स परिवार दे बिच्च आई जन्दे ते होर जिमींदार बी होंदा इक बेचने जे ते फिर सारे बच्चे शैल टोडा खाई लैंदे चौलें दे आटे दा चौल ते फिर बेचना फिर खाई लैंदे किम्ब कट्ठियां फिर ना इं'दी सारें दा ना जेहा राह्ंदे ना ओह् सारा जिमींदारें लोक होंदे न जेह्ड़े बड्डे बड्डे ओह् ना एह् सब राह्ंदे ते ओह्दे बाद फिर ओह् बेचदे ते पैह्ले ट्रैक्टर कन्नै उस्सी फिर ओह् ट्रैक्टर कन्नै ट्रैक्टर च पैह्ले ओह् करदे ओह्दी खाद ओह् करदे पांदे फिर उस्सी राह्ंदे फिर मार्किट च बेचदे फिर ओह्दे बाद फसल फिर ओह्दी फसल दी दिक्खभाल बी करदे कीड़े कूड़े मकोड़े कोला बचाने ताहीं ओह् बी युस करी लैंदे पछकारियां पछ्कुरियां अजकल्ल चली दि'यां बड़ियां फिर बेचदे ते फिर पैहे बी कमाई लैंदे ते इ'यां गै साढ़े इद्धर ते ते होर साढ़े इद्धर गुड़ बी बड़ा होंदा ओह् ना एह् गन्ने दे ओह्दे कन्नै गै बनदा गुड़ ते लोक गुड़ा दे चौल बी बड़े खुश खाई लैंदे ते होर होर साढ़े इद्धर साढ़े इद्धर जिमीकंद दा चार बी बड़ा फेमस ऐ बड़े लोक खुश होइयै खाई लैंदे ते निम्बू दा आमला साढ़े इद्धर आमले बी बड़े होंदे ओह् ते साढ़े बालें ताहीं बड़े गै शैल न ना साढ़े फेस ताहीं बड़े शैल न उं'दी किन्नियां क्रीमां चली दियां बूह्टा लांदा ओह्दी ते अस पैह्ले पूजना करने होन्ने ते ओह्दे बाद आमला फिर उस्सी तोड़ियै खाई लैने होन्ने ते ओह् साढ़े बालें ताहीं बड़ा स्हेई ऐ साढ़ी स्किन ताहीं बड़ा स्हेई ऐ ते होर विटामिन सी दा ते ओह् बड़ा गै शैल सोर्स ऐ ना जि'यां तुसें सौ संतरे खाने होन ना ते इक आमले दे बराबर होइया एह् ते होर होर हून हून अस इद्धर होर केह् चीज साढ़े अम्ब अम्ब ते सर्दी गर्मी च बथेरे गै होंदे ना साढ़ी बुआ दे घरोआं टोकरे दे टोकरे आंदे ते फिर उ'दा अद्धा मम्मी चार पाई लैंदी ते अद्धा अस चुप्पन बैठने बाल्टियें च पाइयै पानी शानि पाइयै ते शैल चुप्पने फ्ही इ'यां दाने दुने बी होई जन्दे मूहां च चलो फिर उप्परा अस द लस्सी पी लैन्ने होन्ने अद्धा दुद्ध अद्धा पानी पाइयै

ओह्दा बी अस निक्का हारा बूह्टा रक्खने होन्ने फिर ओहे बड्डा होई जंदा ते बड्डा ते काफी बड्डा होई जंदा ना सारें सारें र्हाए दा साढ़े इद्धर चीड़ दे बूह्टे बी हैन बड्डे बड्डे लकड़ी दे कम्म आंदे दी देआर दी लकड़ी बी होंदी साढ़े इद्धर ओह् बी साढ़े बड़े कम्म आंदी चलो साढ़े हर डिस्टिक च इ'यां बक्खरा बक्खरा अपने नजारे न ठीक ऐ फिर